जी मैम हम ज़ूलोजी म्यूज़ियम बनारस से बोल रहे हैं टिकट बुकिंग करना है अच्छा तो देखिए मैम फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमारा जो म्यूज़ियम रहता है वो सुबह आठ बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुला रहता है तो आपको कब की टीकिंग टिकट चाहिए अच्छा थ्री पी एम टू सिक्स पी एम देखिए यह चीज़ जो है वह मुझे अभी कन्फर्म मैं आपको नहीं बता पाऊँगी वह तो मेरे को दो घंटे बाद हम आप को कन्फर्म बता पाएंगे देखिए हमारे म्यूज़ियम में जितने भी एनिमल है सब रियल होंगे सब सॉरी एम सॉरी सब आर्टिफिशियल होंगे क्योंकि हमारा म्यूज़ियम है इट इज़ नॉट वह ज़ू नहीं है तो मतलब वहाँ पर जितने भी रहेंगे वह बहुत पुराने ज़माने के जो बहुत पुराने टाइम के जो भी जानवर होंगे उनके हड्डियां होंगी और इंसानों के भी हड्डियां होंगी क्योंकि वो ज़ूलॉजी है जानवरों अलग अलग तरह के जानवरों की हड्डियां होंगी उनके जो भी है वह सारे जैसे वह सारे केमिकल्स में रखे होंगे और जो हमारे विज़िटर है उन लोगों को ये सब टच करने का अलाउड नहीं है देखिए मैम हमारे म्यूज़ियम में उनका ड्रेस अप नहीं मौजूद है लेकिन उनके जो पहले की चीज़ें थीं जिस चीज़ों को वो लोग यूज़ करते थे वह सारी चीज़ें मौजूद हैं और मतलब उनके जो कुछ कुछ उनके साथ जो लोग रहते थे उन लोगों का स्केलेटन मिला है हम लोगों को फॉसिल मतलब बहुत पुराने जगह के जो निशान रहते हैं उनके हाथों के निशान पैरों के निशान ये सारी चीज़ें एक टिकट है सेवन हंड्रेड हाँ जी मैम ज़्यादा नहीं है देखिए क्योंकि हमारा ज़ूलॉजी म्यूज़ियम है और यहाँ पर इस एरिया में कहीं ज़ूलॉजी म्यूज़ियम आपको मिलेंगे नहीं हाँ जी जी हमारे म्यूज़ियम में अगर आप बाहर निकलेंगे तो जो भी हमारा वहाँ पर लॉन टाइप का हम लोगों ने बना कर रखा है जहाँ पर हमारे विज़िटर विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर उन लोगों को जो भी मन हो खा पी सकते हैं नहीं जी नहीं हमारे म्यूज़ियम में कोई दिक्कत आपको प्रोवाइड नहीं होंगी फुल सिक्योरिटी के साथ हमारा म्यूज़ियम है और वहां पर सारे कैमराज़ लगे हुए हैं और एक बात स्पेशिली है कि हमारे म्यूज़ियम में फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है हाँ पर टिकट सेवन हंड्रेड है लेकिन अगर आप पूरी फ़ैमिली के साथ आएँगे फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं आपके सिक्स मेंबर्स हैं तो अगर आपके फ़ैमिली में सिक्स मेंबर्स हैं तो उसके लिए आपको टू हंड्रेड के डिस्काउंट मिलेंगे जी जी आप आपको बुकिंग होने के बाद आपको एक कॉल जाएगा जो आपको बुकिंग कन्फर्म करने के लिए होगा ठीक है ठीक है हम आपका बुकिंग कर देंगे कन्फर्म कर देंगे मैम